हाँ ऑटो वाले भैया बात कर रहे हाँ सर भैया वो मैं अनुष्का बोल रही हाँ तो मैं यहाँ ग्वालियर घूमने के लिए आई थी हाँ तो मुझे हाँ तो मुझे यहाँ का मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या कई जगह प्रसिद्ध है मतलब घूमने के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं ग्वालियर में हाँ यहाँ से मतलब सब से अच्छा क्या है घूमने के लिए इनमें से भी क़िला अच्छा तो ये कितना दूर पड़ेगा मुझे इस्टेशन से पाँच किलोमीटर और कितने रुपये मतलब अगर मैं ये सारी जगह घूमना चाहूँ जैसे क़िला भी और जय विलास पैलेस भी और पैलेस भी और सूर्य मंदिर फूल बाग़ वग़ैरह और तो ना मेरा कितना पैसा मतलब ख़र्च आ जाएगा इन सब में

मैं तीन तीनों के चार सौ के आस पास और ना मतलब जैसे मैं घूमने ये जाऊँगी तो टिकेट वग़ैरह भी लगेगा मेरा और ये मतलब समय क्या रहेगा घूमने के लिए जैसे क़िले वग़ैरह का तो एक समय रहता ना कि इसी समय से इसी समय तक खुले रहेंगे तो मतलब मैं सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता होगा तो मतलब यही है तो मैं सारी जगह एक दिन में घूम सकती जैसे क़िले क़िले में ही पूरा दिन हो गया ऐसे तो फिर और ये ये भी तो होता है ना कि क़िले पर ऐसे चढ़ाई का वो रहता है

अच्छा जा सकता है इधर इस वाले क़िले पर पैदल वग़ैरह का वो तो नहीं है कि मुझे चढ़ कर ही जाना पड़े हाँ ठीक है तो मतलब मेरी टिकेट का जो है पैसा वो तो मुझे ही देना पड़ेगा जय विलास पैलेस का कितना रहेगा नहीं उधर भी टिकेट लगता है क्या वो मैंने सुना है कि ऐसे लग लगता है मैंने पूछा था अच्छा ठीक है तो

अच्छा बाहर के विदेशी लोगों का तो ठीक है तो मुझे ना आप क़िला और ये जय विलास पैलेस और सूर्य मंदिर ये तीनों जगह घुमा दो तो हाँ तो कल कल जाऊँगी मैं आप कब किस समय में ले चलोगे मुझे मतलब कब तक आ जाओगे आप अब जैसे नौ बजे ये क़िला खुला खुलता है ठीक है हाँ ठीक है तो फिर मैं आपको कल फ़ोन लगाती आप आ जाना और पूरा ख़र्च तो यही आएगा ना चार सौ के आस पास ठीक है भैया ठीक है धन्यवाद